जा जारौआ मा नांगौ मा नांगौमोन ए अ सिंगोल ना सेट गोनांखौ नायनो औ माबा ओमफ्राय दानायनि नांगौ ना मेसिन नि नांगौ जाखो माने दा मेल्ला गोदान गोदान फैदों थ' मेसिन नाबो मोजां मोजांथार दानाय दानायाबो नै दिनैसो फैथारदों ओं

औ नै नायदो नैबे आगर गोनां नैबे आगर गोनांआ माबा ऐटिन हानड्रेड निफ्राय स्टार्ट जायो आरो मेल्ला कालार गोदान गोदान फैदों आरो नै आगर फिसा फिसाबो दंथारो औ नै नोंनावथ' आगर गैयि प्लेना माबासो टुवेल्भ हानड्रेड बियो टुवेल्भ हानड्रेड थार्टिन हानड्रेड बबेबा इसे गाहायाव एरदेरनाय गोनांफ्रा दङ दङ रथ' ओम नै नायदो नै बेराद समायगोनथ' नोंनाव नै बियो आरो जोमग्राबो नांगौ नामा जारौनो

ओ ओ औ नै बेजों मिलायनाय नांगौबा नै जोमग्रा मेल्ला दङ नै नायसाय नै औ औ मेलायबाय थ' औ औ दे ओम दे मा पातआ नोंना माबा मेसिन नि दानाया फिफ्टिन हानड्रेड नि जोमग्रा थानाय बायोबा फाइभ थावजेन सिम औ औ औ औ दे औ औ दे होमब्ला